असांजे कटनीअ शहर में छोकिरा घटि पढ़ंदा आहिनि ॾहों पढ़ी वेही रहंदा आहिनि धंधे में वञी लॻंदा आहिनि छोटो मोटो धंधो कंदा आहिनि ऐं बुरियूं आदतियूं पवंदियूं अथनि जीअं दारू पीअण जूआ खेॾण तंबाकू खाइणु हिन करे हिते छोकिरियूं शादी करणु पसंदि न कंदियूं आहिनि जीअं त वॾनि शहरनि में कंदियूं आहिनि भोपाल बैंग्लोर इंदौर लखनऊ कोटा पूने राजस्थान दिल्लीअ इते करे इन करे हिते कोई बि छोकिरी पसंदि नथी करे वॾनि वॾनि शहरनि में चवनि थियूं कयूं हिन करे जो पढ़ाई घटि आहे असांजे कटनीअ में कोई बि फैसलिटी कोन्हे इन करे इन करे उहो छोकिरियूं नथियूं पसंदि कनि छोकिरा पढ़नि नथा बुरी आदतियूं ॾाढी पहिजी वियूं आहिनि जो छोटो मोटो धंधो कंदा ॾह हज़ार पंज हज़ार इन मां छा घरु हलंदो